हँ हमरा इसकुलमे पुस्तकालय छलऽ बहुत पैघ पुस्तकालय छलै ओइमे एक बेरमे सए बच्चा बैसिकऽ पढ़ि सकैये तऽ हमरा सबके विद्यालयमे एक सप्ताहमे एक दिन एगो क्लास पुस्तकालयमे रहय छलऽ मतलब एक घण्टा बैसलहुँ ओइमे तऽ अइमे जे मास्टर छलखिन तऽ ओ किताब दै छलखिन कहै छलखिन जे कहानी सब पढू मतलब ओइमे रीडिंग स्किल नीक होइए तै दुआरे पढ़य लऽ दै छलखिन तऽ हमसब पढ़य छलहुँ तऽ ओना तऽ हमरा कोनो एहन खास पोथी याद नहि यऽ की कोन पढ़ने छी लेकिन कहानी बहुत याद यऽ की हँ हम ई पुस्तकालयमे ई कहानी पढ़ने छी या ओ कहानी पढ़ने छी तऽ एगो कहानी पढ़ने रहिएयै की एगो राजा निकलल रहथिन अपन मतलब प्रजामे देखय लए की कतऽ की केना होइ छै तऽ एगो साधारण व्यक्तिके रूपमे बाहर नी बाहर गेलखिन तऽ एगो गाँवके करीबन अन्तमे एगो कुटिया रहै ओतऽ तक जाबत तक गेलखिन तऽ हुनका बड़ जोरके पियास उठि गेल तऽ ओ आसपास ढूँढलखिन की कतऽ की कतऽ कतऽ जाइए तऽ ओ कुटियामे गेलखिन तऽ एगो बूढ़ छलखिन हुनका पूछलखिन की हमरा जल भेटत तऽ ओ कहलखिन हँ हँ बेटा अबियो ने तऽ ओ अन्दर गेलखिन तऽ आब ओ जल कतऽसँ देथिन तऽ हुनका एगो बगीचामे एगो रहै बड़ नीक फल रहैये ओ फलके रस निकालिकऽ देलखिन पीबै लए तऽ राजा पीयलखिन तऽ बहुत मीठ रहै तऽ कहलखिन की बुढ़िआसँ की ई अहाँके छी तऽ ओ कहलखिन नहि ई तऽ ओना हमर तऽ नहि छी ई ई तऽ राजाके छियै लेकिन राजा एमहर आबै नहि छथिन तऽ हम एकर प्रयोग कए लै छी आओर अपन मतलब तहन ओ कहलखिन की ई तऽ गलत बात भेल राजाके छी तऽ अहाँ किएक प्रयोग करै छियै तऽ ओ कहलखिन की ओना तऽ कोनो खास नहि छै लेकिन रहै छै तऽ हम सोचलहुँ की कखनो कखनो अपन एकर प्रयोग कए लै छी तै दुआरे हम कए लै छियै आओर कोनो राजा एमहर आबितो नहि छथिन तऽ खराबे ने भऽ जेतै फल सब तै दुआरे हम एकरा प्रयोग कए लै छियै तऽ ओ पूछलखिन अच्छा ठीक छै तऽ जखन अगिला दिन गेलखिन अपना घर गेलखिन तहन ओ सोचलखिन की ओ तऽ हमर छी तऽ ओइपर अपन अधिकार जमा लेलखिन की ई आब हमर गाछ छी तऽ आब ओइपर नहि भेटत तऽ फेरो ओ दू चारि दिन बाद फेर जाइ छथिन तऽ फेर जे जाइ छथिन तऽ कहै देखै छथिन की आब ओ बुढ़िआँके ओइपर तऽ कोनो अधिकार छै नहि तऽ ओ अपन कए कऽ बड़ मुश्किलसँ रोजी रोटी अपन कमाबै छथिन रहै छथिन फेर अपन घर एलखिन आओर फेर कहलखिन की हमरा ओहे फलके जूस बनाकऽ कनी दिअ तऽ ओ रस बनेलखिन हुनकर कनिआँ मङ्गेलखिन की हँ दियौ तऽ देलखिन तऽ ओ अइ बेर मीठ नहि लागिकऽ खट्टा खट्टा लगलै ओ सोचऽ लगलखिन ई किएक भेलै तहन हुनकर कनिआ कहलकै कि अहाँ ई बहुत गलत काज कयलियै जे ई केओ एकर प्रयोग करै छलै तऽ अहाँ अइमे अपन मतलब जबरदस्तीके अधिकार देखाकऽ की हँ हमर छी अहाँ एकरा लए लेलियै ओ बूढ़के तऽ एक मात्र ई सहारा छलै तऽ अहाँके हुनका छोड़ि देबऽके चाही छलै ने तऽ ई तऽ अहाँ बहुत गलत काज कयलियै तहन ओ राजाके मतलब अपना बातपर बहुत दुःख भेल की हम की कए देलहुँ ई हमरा नहि करबाक चाही छलऽ तऽ फेर ओ जाकऽ अगिला दिन ओइ बूढ़सँ माफी मङ्गलखिन की हम ई बहुत बड़का गलती कयलहुँ आबसँ ई गाछ अहिंके छी अहाँ एकरा प्रयोग करियौ तऽ ओ बहुत खुश ओ महिलाके आँखिमे नोर झरझर आबि गेलय ओ कानऽ लगलखिन तहन राजा मतलब अपन माफियो मङ्गलखिन राजाके माफ कए देलखिन आओर राजाके फेर ओ जल मतलब ओकर जे जूस बनाकऽ देलखिन फेर देलखिन लेकिन अइ बेर जे ओ पिलखिन तऽ फेर मीठ लगलनि तहन ओ बुझि गेलखिन की नहि सहीमे हम बहुत गलत काज कयने रहौं जइ के कारण हमरा ई भेल लेकिन ई कहानी हम ओइ मतलब अपना पुस्तकालयमे पढ़ने रहौं तऽ ई कहानी हमरा बड़ नीक लागल तऽ हमरा आइ तक ई बच्चा बच्चा सबके ई कहानी सुनबति रहै छियै ओकरा बहुत नीक लागल रहऽ एनाही बहुत तरहके पोथी हम पढ़ने छी बहुत रङ्गके कहानी पढ़ने छी लगभग हम सबटा कहानी पढ़ि लै छलियै लेकिन आब याद नहि अइ सबटा